नमस्ते तुसें सारें गी ते अ'ऊं मिनाक्षी ते अज्ज भी तुं'दे अग्गें किश गल्लां लेइयै आई दी आं ते अज्ज जेह्कियां मेरियां गल्लां हैन कि जेह्के साढ़े इंडिया च चलने दे तरीके केह्ड़े केह्ड़े न ते ओह् केह्ड़ी केह्ड़ी सुचुएशन फेस करा दे न पैह्लें ते जेह्के साढ़े इंडिया च चलने गितै तरीके बड़े सारे न सारें ई जेह्का तां आखदे न पैह्ला सोर्स उ'ऐ कि ओह् केह् ऐ रोड़ ऐ नुहाड़े बाद जेह्का तां भी ट्रेनां बी हैन रेलवे नुहाड़े बाद जेह्के तां हून ओह् बी ऐ रेलवे बी ऐ नुहाड़े बाद वाटर वे बी ऐ एयर वे बी ऐ पर सारें कोला जादै जेह्के लोग न ओह् रोड़ें पर गै चलदे न जादातर गड्डियें च कि के रोड़ें दी टिकट सस्ती होनी इक ते इक ते जेह्का कश कोल जिनें जाना ते उन्ने ज्हाजै ते ट्रेनां ई थोह्ड़े निं जाना उनें गड्डियै ई जाना ऐ कि के गड्डी कशा दस मिंट्ट च पजाई ओड़दी ते ट्रेन दस्स मिंट्ट च कु'त्थें पुज्जी जंदी इक स्टेशन परा दूए स्टेशन उप्पर पुज्जी जदी ऐ ते भी तुसें दिक्खना चाहिदा कि सारें स्हेई जेह्के तां रोड़ गै ते रोड़ै ई जेह्की तां हर साल मरम्मत करना चाहिदा ऐ उसी ते रोड़ै ई सफाई करना चाहिदी ऐ कि के रोड़ दे बगैर कुछ बी निं ऐ नुहाड़े बाद जेह्के तां अगर कुनै ज्हाजै कुसै गी ज्हाजै बी जाना होऐ ते ज्जाजै च बी जेब निग्गर चाहिदी ऐ पैसे लगदे न उत्थें ऐहें जेह्के गरीब लोकें कश होंदे निं हैन ते अगर पैसे होन बी होन बी ते लोग फ्ही सोचदे न कि चलो जन्ने आं ज्हाजै च जंदे बी किश लोग हैन पर अवा जादैतर लोक ट्रेनें ई ते बस्सें ई गै जंदे न कि के उं'दे ई टिकट घट्ट लगदी ऐ ते नुहाड़े बाद जेह्की ते बस्सै दे बाद ट्रेना च बी बी दिखदे न लोक ट्रेनां बी टिकट घट्ट लगदी ऐ ते ट्रेनें ई दौनों साईड आह्ले लोक तां जेह्के जाई सकदे न गरीब बी जंदे न ते अमीर बी जंदे न कि के ट्रेनें च दो चीज़ां होंदियां न गरीबें गितै अलग बी होंदे तेअमीरें गित्तै अलग बी होंदे न ते उत्थें दिक्खो तां उत्थें मज़ा बनाइयै छोड़े दा कि के गरीब बी आखदा कि में बी ट्रेनें ई बौह्ना ते अमीर बी आखदा में बी ट्रेनें ई बौह्ना उं'दे कश पैसे होंदे न ते ओह् जंदे न ते साढ़े कश पैसे बी होङन ते अस फ्ही ज्हाजै बी जाह्गे कुसै दिन ते ज्हाज जेह्का जरूरी निं जाई सकदा कि के कुसै कश पैसे होन कुसै कश नेईं होन ते ओह् केह् करै जिसदे कश नेईं होन ते उस कि'यां जाना ऐ ज्हाजै च ते नुहाड़े बाद जेह्का पानियै च जंदे न ते पानियै च जाने आह्ले बी उत्थें बी पैसे खरे ई चाहिदे ते ओह् जेह्के तां पैसे जेह्के लोग न ओह् जादातर पानियै ई जाना जरूरी निं समझदे न कि कि पानियै ई उ'ऐ कोई मजबूरी होऐ ते जाना नेईं तां ट्रेना बस्सै ई जाना जेह्के लोग जादा स्हेई समझदे न ते बस्सां ते ट्रेनें लोक जेह्के तां अपने आप गी सुरक्षित समझदे न कि के किश लोग होंदे न जेह्के ज्हाजै च बेहियै ते ज्हाज जेल्लै उड्ढना लगदा तां डरदे बी हैन ते उ'ऐ किश जेह्का पानियै च बौंह्दे न ते ओह् सोचदे उ'नेंगी पता ई कि जेह्के पानियै ई ज्हाज चला दे तां ओह् इन्ने ओह् निं करदे पर भी बी उ'नें ई डर रौंह्दा कि के अस पानी बिच्च आं ते किश जेह्के मेरे जनेह् लोग होंदे तां ओह् पानी कोला बड़े जादा डरदे न असें दिक्खना एह् ऐ कि ओह् पानी दे मतलब कि एह् पानी ते हवा बिच्च जिन्ना खतरा ऐ ते इन्ना असेंगी रोड़ै पर निं ऐ रोड़ै पर ते बी ऐक्सीडेंट बने दा खतरा ऐ ई ऐ ते पर जेह्का पानी ते हवा च लोक डरने आह्ले न तां ओह् रोड़ै पर घट्ट डरदे न ते असें एह् करना कि रोड़ जेह्के हैन शैल अपने साफ सफाई करियै रक्खना चाहिदी ऐ कोई खराब निं होना चाहिदा रोड़ कि के रोड़ खराब होएआ ते फ्ही उत्थें बी ऐक्सीडेंट होने दे चांस होंदे न ते नुहाड़े बाद ते ट्रेनां दी पटरी बी दिक्खनी ऐ ओह् ट्रेनां दे रोड़ बी दिक्खने ऐ ओह् बी ठीक हैन नेईं हैन नुहाड़े बाद कराया शराया सब किश दिक्खना कि जादा तां निं लैआ दा ऐ कोई कि'यां चला दी ट्रेन केह् करा दे सारियें टिकटें दा स्हाब दिक्खना एह् साढ़ा फर्ज बी बनदा ते इक असेंगी फायदा बी ऐ इस गल्ला कि कि के अस जेह्का ट्रेनां च जाना पौंदा बी ऐ अग्गें पिच्छें दूर पार जाना होंदा ज्हाजै आह्ली टिकट अस लेई निं सकने हैन ते भी असें ट्रेनां गै जाना होंदा ऐ ते इस्सै दे अग्गें में अपने शब्दें गी रमान दिन्नी आं ते मिगी देओ बड़ा बड़ा धन्यबाद